नमस्ते भैया बोलिए हाँ गाड़ियाँ तो है भैया हमारे पास बड़ी से छोटी गाड़ी लेकिन आप कितने लोग जाएंगे तो दस लोग की तो उनकी परमिट हाँ तो दस आदमी के लिए कोई परमिट नहीं बनता इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है उस उसके लिए आपको दो गाड़ियाँ लेना पड़ेगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारा ड्राईवर जो है एकदम सेफ और डिग्री वाला है लाइसेंस है उसके पास दारू शराब ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है हाँ तो ऐसे अ हो तो जाएगा लेकिन अब अ उसको लिए आपको ओ मतलब अंदर र रोड नीयर रोड पर रहेगा तो मैं तो मेन रोड पर ले लूंगा अगर अंदर जाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको एस्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ठीक है जन हाँ तो रोड पर बुला लेंगे तो जरूर बैठा लेंगें हमें आपसे मतलब है ठीक है ठीक है आप जितनी इस्पिड में चाहेंगी उतने इस्पिड में जाएँगें लेकिन हाँ ये है कि आपको साठ सत्तर की स्पिड में ले ही जाएगा चालीस में हमारा एवरेज नहीं देगा आप पेमेंट नहीं कर पाएँगें इसलिए आपको पेमेंट लंबा लगेगा थोड़ा इस्ट्रा लगेगा अगर जाना हाँ चौबीस तारीख को फिलहाल दे देंगें गाड़ी चौबीस तारीक को गाड़ी दे देंगें हाँ हाँ जी उसका हाँ पैसा पैसा येअच्छी बात पूछे है आप पैसा ऐसा है तो हाँ तो आप समझ लीजिए पंद्रह पंद्रह पंद्रह रुपया प्रति किलोमीटर लगेगा या तो फिर ये पाँच हज़ार रुपये एक एक गाड़ी का लगे नी दस हज़ार रुपए में आपको लखनऊ ले जाएँगें दोनों या तो ठीक हाँ नहीं तो पंद्रह रूपया हाँ आपको सारी सुविधा हम सारी सुविधा दे देंगें ड्राईबर को बोल देंगें आपको होटल भी देगा होटल की सुविधा देगी पानी की सुविधा देगा जो टोल प्लाजा ये सबके लिए आपको करना तो भैया आप बोलिए इसको एग्री कर लीए इसे इसी बात पर हम नमस्ते करते हैं